हमरोसभके गामके आब उन्नति भऽ रहल हन मुरगी पालन भऽ रहल सरकार ओहिमे देलन हन मुरगी पालन करैलए ओ मछली को पालन करैलए चूड़ा मिल बैठेने अछि ओसभ उन्नतिमे जा रहला हन मसाला पिसैवला मशीन ओहो बैसेने छथि चावल कुटैवला ओ बैसाकऽ उन्नतिमे जा रहलथि हन अछि तकर बात आटा पिसैके लेल मशीन गाममे देल अछि उन्नतिमे गाम जा रहल हन उन्नतिमे कुट्टी मार्ग पशुके खुआबैके लेल कुट्टी काटैके मशीन अछि ओ कुट्टी कटा रहलै हन पशुके पालैके लेल पशुके कभी खानाके दिक्कत नहि होइ छै अछि इनके बाद सब मशीनके सुविधा अछि कल नल पानी हर एक चीजके सुविधा उन्नतिमे गाम जा रहल अछि पानी सुविधा चापाकल अछि नल अछि नल कल सबचीजके सुविधामे हमरा अछि गामके सुविधा अछि बिजली भेपर लाइट सबचीज एकदम उन्नतिमे गाम जा रहल अछि नदी नाव नदीसे अछि गाममे पोखरि अछि हर एक सुविधा गाममे अछि कोनो चीजके कमी नहि अछि दिक्कत नहि अछि सबचीज पूरा एकदम भेल अछि सबचीजसे गाम तरक्कीमे जा रहला हन रोड खूब बढ़िआँ अछि रोड ढलैया रोड अछि कोनो चीजके दिक्कत नहि अछि